जोङो बुटान हाजोआव थांखांबाय जोंहा हिमालया बुटान हाजोआव गोदो एसे उनदैआवनो थांदोंमोआरो सिख्ला समावनो होमबाथ' गारि मथर जेबो गैयामोन लामाबो गैयामोन एखदम थाबायनानै गाखोनानै थांदोंआरो गन लालायनानै गन गंसे गंसे लालायनानै थुगथा थुगथा गाखोज्लायनानै ओमफ्राय मानो बिराद गोजौआव हाब्रां दंमोन आरो हाजोआ गोजौ गाहाय थारमोन माने नै दानिबायदि नङा खस्थथार गाखोलांनोनो हायामोन गन लाखानानै ओमफाय बिदिनो थांबाय गाखोलांबाय उनावहायथ'आरो ससे गोजौ मोनहैबाथाय हाया हाया जाहैथारो गाखोनोनो मानसिनावसो हमथालायनानै थांनांगौ आरो नायनानै फैहैबाय न' फोरबो गैबांआमोन गंगारफोरनियाबो आमफाय दासो न' जाबाय दा लामाबो जाबाय गोसोआव थानाय आरो गोदोनिआ फुंआवनो थांदो नोङो ओमफ्राइ थाबायनानै थाबायनानैनो बेयाव सानसुआव मोनहैनसै दसे ओजोंहाय गिदिंहैदो हाजो हाजो गिदिंनानै आरो न'आव फैगौमानि मोनानि सातथा आठथा जाफैखायोआरो बिदिमोन लामाया माबामोन नालाय गैयामोन नालाय दासो लामा जाजोबबाय बिराद माने गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय आरो ससे गाखोदो ससे ओंखारदो ससे गाखोदो ससे ओंखारदो ओमफ्राइ नोङो थांना फैनानै मानसिआ सिखारनोनो हाफैनो नागेरा माने फेन्दाफोरानो साफैजोबो आथिंफोरानो अखानायैथ' सिखारनोनो हानो नागेरा फुङाव सानानैनो सानानैनो जा खस्थ' गोसोआव थाबायआरो बे सिगां गाखोनायखौ होमबानि समाव आं क्लास ओइदाव जाबायमोन आगोलनोआरो गोबावसै हाजो गाखोनाय नालाय गाखोनाय आरो एखदम गोदोमोन आरो दाथ' बेबायदि गाखोनाय आनो गैला हाजोआनो लामा मोजां जाजोबबाय नालाय गारिजोंनो थाङो गारिजोंनो फैयो जों थांनाय समाव गोदो एखदम गोजौ गाहायानो माने खसथ'थारमोन आरो दाथ' खस्थआनो नोंला